औ हेलौ औ नों मा मा मैगं फानगोन औऔ मा मा दामै फानो माबे मैगंखौ औ

औ बिसिबां केजि सलिदों

बेसेबां थांथारबाय औ औना भिनदि तिन केजि सो भिनदिफ्रा मा दाम थांदों औ दे होनबा बे मानो एसेग्राब दावखोखो बे दामफ्रालाय औ दाथ'

बु बुरजा खामायनो हासिगोनानो थाखाखौ औ ओ दा गैया आं खिन्थु ओ थै बे अखानि जुनैनो थैजोबनायानो जाबाय दा बे माइफोरखौल' एसे बोलो होनो सानदों आं औ ओ ओं औ जोंनिथिंथ' सबाय बिमासो मोनलाबायो फिसाखौ दङ एसे लांफैजागोन दे होनब्लालाय नोङो बिसि गोबावजों फैगोन दे दे होनबा दोनथ'नोसै